मां हिक अहिड़े छोकिरे जाणदी आहियां जेको हर ॻाल्हि में फुर्तीलो आहे पंहिंजी मम्मी पापा जो कहिनो बि मञदो आहे स्कूल बि प्रोपर वेंदो आहे कॾहिं छुट्टी न कंदो आहे और पढ़ाई में बि नंबर वन ते ईंदो क्लास में बि मोनिटर आहे लेकिन हुनजो हे सभु थियनि खां पो बि पढ़ाई में ध्यानु ॾियण खां पोइ बि हुओ छोकिरो ॿाहिरि क्रिकेट वग़ैरह खेॾदो आहे खेॾनि में बि इलाही ध्यानु अथस और स्कूल में बि जेका बि प्रोग्राम थींदो अथस जेको स्कूल में जेका खेल जो प्रोग्राम थींदो आहे हुनमें बि हुओ छोकिरो भाग जरूर वठंदो आहे ऐं पहिरों नंबर ते ईंदो आहे हाणे ई थोरा ॾींहं पहले हुओ स्कूल जी तरफ सां ॿाहिरि वियो हुयो ॿाहिरि जेको टीम ईंदी आहे अलॻि अलॻि स्कूलनि मां बस वेंदी आहे पोइ हुन बस में वियो हुयो ऐं पहिरीं नंबर ते आयो अथव मां इन छोकिरे खे ए जानदी आहियां ॿ सालनि खां ऐं मूंखे ईअ छोकिरो ॾाढो फुर्तीलो हुनखे हुनखे ॾिसी लॻंदो आहे की सभु ॿार खे ईअं थियणो खपे थियणो खपे आज्ञाकारी बि आहे स्कूल में बि स्कूल में बि सुठो आहे ऐं स्कूल जे जो जेका भाग थींदा आहिनि स्कूल में जो खेल जो प्रोग्राम थींदो हुनमें बि सभु हमेशह भाग वठिंदो अथव ऐं नंबर वन ते ईंदो आहे मां त चहियां थी सभिन खे सभिनि जा ॿार हेॾा फुर्तीला और सुठा हुजणा खपनि माउ बाप जी रिस्पैकट बि करण स्कूल में बि पूरो रहनि ऐं हर ॻाल्हि में पंहिंजी हर ॻाल्हि में भाग वठिन जाते जाते हुननि खे फ़ाइदो आहे अॻिते हली करे